गाड़ीके बारेमे हम बताबै छी कि गरमीमे दुइ चक्कापर चलयमे अच्छा लागै छै चारि चक्कापर तऽ गरमी लागै छै ठण्ढीमे से चारि चक्का अच्छा रहै छै दुइ चक्का गरमीमे अच्छा रहै छै दुइ हमे बहुत कम सफर करै छियै गाड़ीसँ मोटरसाइकिलसँ ही हम जादा सफर करै छी चारि चक्कासँ बहुत कम सफर करै छी किएकि हमरा बहुत चारि चक्का बहुत खराब लागैए बदबूवला गाड़ी जे बदबू नहि दै छै ओहिपर हम बहुत अच्छासँ सफर करै छी दूरके सफर हम गाड़ीपर नहि करै छी बहुत कम करै छी दूरके सफर रहै छै तऽ हम अपने कहै छियै हमे नहि जायब दूरके सफरमे कम दूरके सफर रहै छै तब हम जाइ छी तऽ ओहो मोटरसाइकिलपर हमरा बहुत अच्छा लागै छै चारि चक्कापर बहुत कम हम चढ़ै छियै किएकि हमरा से उलटियो भए जाइ छै मनो घूमय लागै छै गरमीसँ तैँ लए कऽ हमरा से मोटरसाइकिलपर सफर करै छियै चारि चक्काके ही शौक चारिओ चक्काके शौक छै बहुते मगर हमरा लग जे यए चारिओ चक्का आओर दूओ चक्का छै बशर्ते चढ़ै छियै हम दुइए चक्कापर जादातर से बहुत कम चढ़ै छियै चारि चक्कापर